आसामाव गोबां रंजानायनि जायगा थावनिफोर दङ आङो स्पेसियेलि आं क'क्राझारनिखौ बुंनोसै क'क्राझारआवबो गोबां बेबायदिनो रंजा रंजाथायनि माखासे थावनिफोर दङ जेरै रेस्तुरेन्टफोर होन्नानै बुङोब्ला जोंना बाथौ खेराय रेजर्ट दङ चिरांआवसो खिन्थु जोंना माखासे जायगाफोर दङ क'क्राझाराव जेरै दिफ्लाय बिल गौरां पार्क बा दावखि पार्क दिर बिल बेफोरबायदि माखासे जायगाफोर दं जेराव जोङो पिकनिक जाहैनो हायो दसे सम गरम बोथोर समाव जिरायहैनानै जोङो टाइम पास खालामहैनो हायो एसे रंजाहैनो हायो बेबायदि आरो बेजों लोगोसे रायम'ना नेशनेल पार्कबो खाथिआव थाबाय बेफोराव जों थांनो हायो माखासे रेस्तुरेन्टनरफोर जेरै इक' सेरजा इक' रेस्टुरेन्टफोर दं रायम'नानि सेराव आरो बेबायदिनो जोंना बेवहाय माखासे गौरां भेलिफ्राव माखासे मोजां मोजां रेस्टुरेन्टफोर दंसै दा बेयावनो था थांनानै मानसिफ्रा रंजाहैनो हायो जोंना सपिं मल हिसाबै बांद्राय गोबां दासिमबो गैया खिन्थु फिसा फिसा जेरै भिसालफोर दङ ष्टाइल बाजारफोर दङ बेआव थांनानै मानसिफ्रा नांगौ खिनिफोरखौ नायनो हायो आरो बेजों लोगोसे कक्राझारावनो जोंहा दायो सिनेमा हलफोरबो थाबाय मोनसे सिनेमा हल दङ गोल्द डिजिटेल बेयावबो मानसिफ्रा गावसिनि रंजाथायनि थाखाय समफोरखौबो बारहोहरो